आमच्या कुळागरांत जायती फळ झाडां आसात आनी तेचे पसून हांव वेगवेगळे पदार्थ करता आमच्या कुळागरान केळीं आसात आंबे आसात फणस फणस आसात अनस आसा केळीं आमी आमच्या घरान खूब भुरगीं आशिल्या कारणान भुरगीं भरपूर केळीं खातात जर केळीं उरत जाल्यार आमी केळ्यांचे जॅम करतात ना जाल्यार आमी केळी बाजारांत व्हरून विकतात आंबे आंबे तर इतले आसात की आंबे आंब्याच्या सिजनांत भुरगीं जी आसा तीं जायते आंबे जाय तितले तेंका जाय तितले आंबे खातात तशेंच आमी आंब्याचे साठ करतात लोणचे घालतात जॅम करतात जूस करतात आनी जर थोडे जे उरतात तें आमी बाजारांत विकतात जाणे करून आमकांय तितलो आर्थीक मदत जावची म्हण अननस अननसां तर आसात भुरगीं चड अननसा चड खावपाक वचनात पूण त्या अननसा पसून जर वेगवेगळे जिनस करत जाल्यार ती खातात जॅम केल्यार तीं खातात